कृषिमे जे हमेशा ढ़्रेरी रङ्ग बदलाओ देखि रहल छियै जेना हो गेलौ पहिले सबने बाल्टी बाल्टी पानि जे छै आओर लगा देले तब बाल्टी बाल्टी पानिसँ खेत पटावैला आब जे छै मशीन आबि गेलौ जे मोटर आबि गेलौ छोटका मोटर मोटरोमे पानि लगायके दिन भरि एकदम खेत पटै दै छै मशीन आबि गेलौ मशीनमे तेल हम दै छियै ओकरा बाद फेरो एकदम पटा दै छियै एकदम खेत पाटि जाइ छै खेत नदी पाइप बिछा दै छियै नदी तक आओर पानि टेन्सन ओते नहि होइ छै नहि तऽ ओतऽ पहिले तऽ पानि एकदम जहाँ पटेलौ तऽ ठीक ने तऽ जहाँ नहि पड़लौ ततऽ गेलहुँ तोरा फसल सब बर्बाद हो गेलौ ओकर बाद अखनि जे छै पम्प मशीन सनि आबि गेलौ आब पहिले कोदरासे एकदम खेत पारनाइ एकदम पूरा दिक्कत खो खोदरासँ पारना बैलो बैलोसँ जे खेत जोतै लअ गेलौ अगर जौ झाड़ नइ पड़लौ सुखाके बैलहो नीक तकली फेर एकदम पूरा दिक्कतमे ने कि पूरा दिक्कत होइलै आब आबऽ आबि गेलौ जे टैक्टर अभी मिनटोपर पैसा लै छै मिनटमे पैसा दै छै टैक्टरवला के टैक्टरवला खेत जोति एकदम हनहनै कऽ तुरत खेत सब जोति दै हय सब मट्टी एकदम उखाड़ि दै हय सब एकदम बुरबुरा दै हय एकदम अखनि एकदम टैक्टर हमर गाँवमे पूरा टैक्टर चललौ खेत सनि सब जोतलकौ ओकर बाद फेरो धान काटि कटनियो सनिके राखै लगलै जोन राखै लगे रे तऽ आबऽ जे छै धाने कटेलै मशीन आबि गेलौ छौ धान काटि काटि सब बिका छै वैसनिसँ ओकरा बाद फेरो खाली एगो दिक्कत होलो कि अटियानी आब ओकरो मशीन आबि जाउ तऽ अटियावला जन नहि रखै लगऽ एकदम एकै दिनमे एक बीघा दू बीघा जतऽ रहै सब पलटाइ दै रहै कइ दिनोमे काटि रहै जे मशीन आबि गेलौ ने तऽ बहुत बढ़ियो हो गेलौ एकदम ढ़ेरी टाइम बचि गेलौ ओतऽ दिक्कतो नहि होलौ मेहनत भी नहि होलो एकदम आरामोसँ काटो मशीनेसँ करो इकट्टा पैसे लगै लेकिन आराम होइ छै आमदनी भी होइ छै तऽ ओइसनि ओतऽ मतलब खर्चा नहि पड़ै छै आबऽ जोन दखबै पहिले सुखार रहै ने तऽ आब कोइ नहि रोपलकै भुखमरी आबि जाइ ले पूरा मरि जाइ ले लेकिन आब पानि आबऽ चाहे नहि आबऽ आब बोरिंग करा दै छै बोरिङ्गोसँ पानि ले ले जौं अगर नदी नहि छै बगलोमे पहिले डारोवला सिस्टम छलैहँ आब सब डार सब खतम छै अखनो भी नहि छै लेकिन आब जे छै से सब मशीन नहि पटाइ छै मशीनसँ खेत पटाइ छै मशीनसँ काटै जे धान सनि ओकर बाद फेर जे करि गेलौ अऽ आब खाली रोपैवला भी मशीन आबै आबैयेवला हय देखलहुँ समाचारोमे की रोपैवला मशीन भी अबैयेवला हय ओहो आबि जाइ तकरा बाद तऽ आरो काम आसान हो जाइ इएहे सब ढ़ेरी प्रकारो बदलाओ होइलो रऽ